मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश देश जो दिलि आहे दिलि जी मध्य प्रदेश देश जो जी धड़कन आहे मध्य प्रदेश जिते हर जाति भाषा ऐं पंथल माण्हू रहिंदा आहिनि ऐं उहे पंहिंजे पंहिंजे त्योहार पंहिंजे पंहिंजे त्योहार मनाईंदा आहिनि ॾिण मनाईंदा आहिनि जीअं त ॾियारी ऐं दशहरो ईद धूम धाम सां मनाईंदा आहिनि ऐं असां सिंधी जी ग्राहक आहे हिते मध्य प्रदेश में इन जे करे असीं सिंधी चेटी चंड हर शहर में ॾाढी धूम धाम सां मनाईंदा आहिनि हिते जिते बि सिंधी आहियूं असां रोज़ु कटनी जा संतनि जी नगरी आहे ऐं उते ॾाढो धूम धाम सां मनाईंदा आहियूं सागर थियो सतना थियो रीवा थियो जिते किथे बि असां मध्य प्रदेश में चेटी चंडु ॾाढो धूम धाम सां मनाईंदा आहियूं ऐं हिते मतिलब मध्य प्रदेश में ॾिसण लाइ बि घणो कुझु आहे जीअं त असां जबलपुर में भेड़ा घाट आहे धुंआदार आहे ॾाढा परियां परियां माण्हू हुते ॾिसणु ईंदा आहिनि ऐं तंहिंखा पोइ ॾाढी फिल्मुनि जी शूटिंग उते थी आहे जिस देश में गंगा बहती है या इहे सम्राट अशोका जी शूटिंग बि उते थी आहे सुहिणी सुहिणी बि आहे उते बि ॾाढो मशहूरु जंगल आहे सफारी आहे मध्य प्रदेश हिक ऐं तव्हां जे भोपाल में बि ॾाढो झीलुनि जो शहर भोपाल में बि उते बि घणो कुझु आहे ऐं मध्य प्रदेश में ॾिसां वेठो घणो कुझु आहे सफेद शहर इहो ॾाढो मशहूरु आहे हिते ऐं ॾाढो घुमणु वटां मध्य प्रदेश ॾाढो घुमणु वटां हिकु असां स्टेट आहे प्रांत आहे ऐं तव्हां सुठे नमूने ते बि सघो था करे सघो था मौसम बि सुठो आहे पाणी बि सुठो आहे खान पान रहन सहन बि सुठो आहे ऐं तव्हां कुलु मिलाए मध्य प्रदेश में मज़ो अची वेंदो आहे